असांजे आसे पासे में केतिरनि क़िस्मनि जा पखी ॾिसण में ईंदा आहिनि जीअं त कांउ कबूतर तोता कोयल ऐं कॿड़ी मूंखे उहे सभिनी क़िस्मनि जा पखी ॾिसणु वणंदा आहिनि मां पखिन जी शेवा लाइ मां पंहिंजे विर्हांङे में पाणी ऐं छीणो पिणु रखंदो आहियां हर इंसान खे बेज़ुबान पखी पखिन जी शेवा करणु खपे जंहिंमें तमामु सुठो लॻंदो आहे